सर्दी ज़ुखाम एक वायरल फू होता है जिसको ठीक करने के लिए गाँव में लोग पहले तो कुछ दवा अंग्रेज़ी नहीं लेते हैं लेते हैं तो घरेलू नुस्खें जो होते हैं जिससे तुलसी पत्ता सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है फ़िर उसके बाद काली मिर्च का इस्तेमाल कर लेते हैं लोग अजवाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं काढ़ा बनाते हैं अदरक गुड़ एक में मिला करके उसको पका करके लोग खाते हैं काफ़ी लाभदायक उसका असर होता है जैसे कि आप कुछ भी आप लें

और जैसे खट्टा विटामिन सी का इस्तेमाल लोग कर लेते हैं नींबू होता है लोगों को पता नहीं है कि विटामिन सी की वजह से हो रहा है लेकिन गाँव में लोग करते है नींबू हुआ करुणा हुआ करोना हुआ संतरा हुआ अंगूर हुआ इत्यादि का सेवन भी सर्दी ज़ुखाम से करने के लिए हो जाता है फायदेमंद होता है गाँव में लोग ज़्यादातर अदरक इलाइची काली मिर्च तुलसी पत्ता इत्यादि को मिलाकरके गुड़ के चाय में काढ़ा बनाते हैं और उसको पीने से बहुत ही त्वरित आराम और बहुत लाभदायक यह नुस्खा होता है जो कि अमूमन हर घर में हर परिवार में ऐसा आपको देखने को मिलेगा किसी को भी खांसी ज़ुखाम हो जाता है लोग कहते हैं बस पहले तो गाँव में कहते हैं कि तीन दिन का यह बुखार है तीन दिन का है तीन दिन में सही हो जाएगा कुछ मत करो कोई दवा नहीं करो बट सर दर्द और लेकिन होने लगता है जब तो लोग उसके इलाज के लिए फ़िर कुछ काढ़ा वाढ पीते हैं जिससे कि त्वरित आराम होता है गरम पानी नमक डालकर के पीते हैं और हल्दी दूध में डाल करके हल्दी भी पीते हैं जा ताकि कफ ना बने मुलेठी का सेवन करते हैं अजवाइन का सेवन काफी गर्म तासीर होता है इन सबका प्रयोग से जो है कि गाँव में सर्दी ज़ुखाम इत्यादि को सही किया जाता है आज हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह पहले लोगों के इम्युनिटी पावर बहुत अधिक होती थी बर्दाश्त करे जब लोगों की इम्युनिटी पॉवर बहुत कमज़ोर हो गई है लोग उसके लिए तुरंत अंग्रेजी दवा की तरफ़ डाक्टर की तरफ़ भाग रहे हैं कुछ लोगों को कोरोना ने भी डरा दिया है करोना आया सर्दी ज़ुखाम का ही रूप ले करके और काफी लोग उसमें चले गए तो लोग अब बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेते हैं और अंग्रेज़ी दवा कफ सीरफ और कुछ लोग होम्योपैथिक में भी जाते हैं अब दवा तो क्या देते हैं उसका नाम नहीं पता लेकिन लोग इलाज के लिए जाते हैं वहाँ पर लेकिन यह सारे फीचर्स आपको गाँव में मिलेंगे हर जगह प्राप्त होगा गाँव में सबसे बेस्ट तरीका तुलसी पत्ता काली मिर्च अजवाइन अदरक का काढ़ा सबसे बेस्ट होता है